हांवेंन आतांच तुमच्या हॉटेलांतल्यान दोन रायस प्लेट ऑर्डर केल्ल्यो पूण तें जेवण एकदम वायट आशिल्लें ताका एक प्रकारचो वास येतालो तुमी एक तर म्हाका म्हजे पयशे परत दियात किंवा म्हाका दुसरें बऱ्या क्वोलिटीचें जेवण हाडून दियात आनी तुमचें हें जेवण खावन जर म्हाका किंवा म्हज्या घरच्यांक कितें जालें जाल्यार हांव तुमचेर कंप्लेन तर करतलेंच पूण लोकांक सुद्दां तुमच्या हॉटेलांत कितली वायट सरवीस दितात तेंवूय सांगतलें